مجھے موسیقی اور ساز بجاتے اچھا نہیں لگتا تو میں زیادہ تر شعر و شاعری ہی کا سیکھنا پسند کرتا ہوں مجھے شعر و شاعری بہت اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے میں علامہ اقبال میر تقی اور الطاف حسین حالی مرزا اور شبینہ ادیب لتا حیا ان سب کا آلہ سیکھنا پسند کرتا ہوں اور مجھے یہ سب سیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور موسیقی کی ساز بجاتے نا یہ سب مجھے نہیں پتہ صلاحیتوں کے جذبات کے بارے میں کچھ کچھ پتہ ہے ہمیں باقی اور کچھ نہیں معلوم اتنا جو معلوم تھا میں نے آپ کو بتا دیا